ہيلو جى ہاں ميں بات كر رہا ہوں بتائيے ارے آپ کیسی ارے آپ كيسى بات كر رہى ہيں ہمارا دودھ تو بہت اچھا ہوتا ہے جگہ جگہ پر ہم سپلائى ديتے ہيں آپ اكيلے تھوڑی نا دودھ لينے والى ہيں آپ كہاں سے بات كر رہیں اچھا نہيں نہيں ميڈم ايسى كوئى بات نہيں ہے ہمارے دودھ ميں تو ايسى كوئى شكايت آج تک نہيں ملى ہے ليكن اگر آپ ايسا كہہ رہیں تو ہو سكتا ہے ميرے كسى بندے نے پانى ملا ديا ہو ليكن ايسى كوئى آج تک شکایت ملى نہیں ہے ہمارے پاس آپ ايک بار پھر ديكھ ليجیے گا ايسا تو نہيں كہ كہيں اور سے يا اس ميں پيکٹ وغيرہ كا دودھ ملا ديا ہو الگ سے بازار ميں جو بکتا ہے كيوںكہ ہمارے ہمارے يہاں تو پانى ملانے كا كوئى كام نہيں ہوتا ہے كوالٹى تو بہت اچھى رہتى ہے بہت سارے سويٹ كارنر پہ بھى ہم لوگ دودھ بيچتے ہيں دودھ سپلائى ہمارا بہت زيادہ ہوتا ہے ايسى تو كوئى شكايت نہيں ملتى ہے ہمارے پاس آج تک ابھى تک تو نہيں آئى ہے ہاں ہاں يہ بات تو ہے يہ بات تو ہے كہ ماركيٹ ہمارى خراب ہو جائے گى اگر ہم اس طریقے سے كام كريں گے يہ چيز تو ہے يہ تو آپ صحيح كہہ رہے ہيں پھر بھى ميں اپنے بندوں كو بول دوں گا اگر اس طرح كى حركت کريں تو ايسا نہ كريں کیوںكہ كوالیٹى ميں كوالیٹى پر سارى چيز جى جی میں بالكل سمجھا آپ اس كے ليے مطمئن رہيے آپ كو انشاء اللہ شكايت كا موقع نہيں ملے گا آپ بالكل مطمئن ہو جائيے نہيں نہيں ايسا آئندہ پھر دوبارہ نہيں ہوگا آپ بالكل پريشان نہ ہوئيے اور اگر آپ كے بچوں كى گھر ميں گھر كے بچوں كو اگر پريشانى ہوئى تو اس كے ليے میں معافى چاہتا ہوں آپ بالكل مطمئن ہو جائيے ميں ايسى دوبارہ آئندہ غلطى نہيں ہوگى ٹھيک ہے اوكے اوكے ميم تھينک يو